महिलाओं को रोज़ाना कई चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं कि भूमिकाएं भी बदली हैं जिसका मेन एक कारण हैं महिला सशक्तीकरण महिला सशक्तिकरण एक ऐसा अभियान है जिससे महिलाओं को महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं का अधिकार बताया जाता है और इस कारण महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करती हैं और शिक्षित होके वह अपना जीवन व्यापन करती हैं और शिक्षा के ज़रिए उनको नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और नए नए अवसर से वह अपना घर परिवार अच्छे से चलाती हैं और वह सशक्त होती हैं यही महिला सशक्तिकरण का एक मेन मोटिव है